ہیلو دانیال ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی ایکچولی میں نے اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے جس کے لیے مجھے آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کرنا تھا سنا ہے آپ کے یہاں پر کھانا اچھا مل جاتا ہے اور زیادہ چارج بھی نہیں لگتا ہوم ڈلیوری کا جی اور مجھے دس لوگوں کا کھانا آڈر کرنا ہے کھانے میں ملائی کوفتہ پنیر ٹکا حیدرآبادی بریانی اور بیس تندوری روٹی اور میٹھے میں گلاب جامن پانچ کلو بس اور مجھے آپ بتا دیجیے کہ کتنے تک کا بل بیٹھ جائے گا تو میں آپ کو پے ٹی ایم کر دوں گی جی اور مجھے کل شام تک یہ کھانا چاہیے سات بجے کل شام میں ہی چاہیے مجھے سات بجے کریکٹ اور ایسا نہ ہو کہ کھانا ٹھنڈا ہو کھانا گرم ہونا چاہیے اور ڈلیوری کریکٹ سات بجے تک ہمارے یہاں پہ ہو جانی چاہیے جی اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا یہ ساری چیزوں میں زیادہ مسالہ نہ ہو جیسے پنیر ٹکا ملائی کوفتہ اور حیدرآبادی بریانی میں زیادہ مسالہ نہ ہو کم مسالے والی ہو او کے تھینک یو